चेटीचंड जो ॾिणु असांजे सिंधियुनि जे ना नए साल जो ॾिणु आहे ऐं इहो असांजा इष्टदेव झूलेलाल साईंअ जो जनमॾींहं बि आहे इन करे हिन ॾींहं ते असां सभेई सिंधी जेके जुदा जुदा शहरनि में टिड़ियलु पखिड़िलु हूंदा आहियूं त पंहिंजे पंहिंजे शहरनि में झूलेलाल मंदरनि में गॾिजाणियूं कंदा आहियूं गॾिजी मानी खाईंदा आहियूं जिते सिंधी खाधा हूंदा आहिनि ऐं माण्हू सिंधी पोशाकूं पाए ईंदा आहिनि बहिराणा खयां वेंदा आहिनि पंजिड़ा ॻाया वेंदा आहिनि सिंधी आरितियूं थींदियूं आहिनि नाच गाना थींदा आहिनि अहिड़े नमूने असां हर चेटीचंड ते पंहिंजी सिंधियत जी सुञाणप खे दौहराईंदा आहियूं ऐं असां पंहिंजी संस्कृति पंहिंजी तहज़ीब खे वधीक आसूदो बणाईंदा आहियूं हिन ॾींहं ते जुदा जुदा हंधनि ते जुदा जुदा कम्यूनिटी सेंटर्स में अलॻि अलॻि प्रोग्राम रखिया वेंदा आहिनि किथे गीत संगीत जा किथे नाच गाननि जा त किथे नाटक जा प्रोग्राम रखिया वेंदा आहिनि सॼे शहर में सिंधी झांकियूं बि निकिरंदियूं आहिनि जंहिंमें सिंधियुनि सां जुड़ियलु जुदा जुदा ॾिणु जुदा जुदा खाधा ऐं जुदा जुदा असांजे रीतियुनि रवाज़नि जे खे प्रेज़न्ट कयो वेंदो आहे ऐं पंहिंजे सिंधियत जी सुञाणप खे वधीक मज़बूत कयो वेंदो आहे